ہاں بولیے آٹھ سو روپیہ کلو یہ فارمنگ کے نام پہ تھا یہ کیا ہمارا بھی اِس کا ریٹ الگ رہتا نئے آپ کو پوری دُکان آپ پھر لے کے آ جاؤ پہلے آپ اب آپ کو کتنی ہونا ہے آپ کو کتنی ایک کلو یہ آٹھ سو روپیے سے ملتی سال آپ کو ایک کلو کی بولتے اِس بات ایک کلو کی نہیں آتی کم زیادہ رہتا بھیا

نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا پوری ایک فش لینا پڑتا آپ کو ایک کلو سو گرام دو سو گرام ڈیڑھ کلو اب بون لیس کرو تو ٹونٹی پرسینٹ کٹ ہو جاتا اُس میں ویسے فش بون لیس آپ کو کاہے کے لیے چاہیے تھی مرل میں کانٹا نہیں رہتا صاحب اِس میں ایک ہی کانٹا رہتا ہاں آپ کی مرل اِس لیے زیادہ ریٹ کی ہے کہ اِس میں کانٹا نہیں رہتا مچلھی میں مرل میں نہیں رہتا اور یہ مرل فارم کی نہ ہوتی یہ تالاب کی پکڑی ہوئی ہے اب ایک کلو مرل ہے آپ کی آپ آرام سے لے کے جائیے کھائیے فرائی کر کے ٹھیک ہے پھر بتاؤ کون سی لینا ہے آپ کو اب دیکھ لو آپ دیکھ کر بتائیے یہ کون سی ہے میں ویٹ کر لیتا ہوں اُس کا ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے دے دیتا ہوں